हमारे ज़िले में काफ़ी सारी पर्यावरण संरक्षण की पहल चल रही हैं जैसे कि हमारे ज़िले में जितने भी एन जी ओ हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सरकार ने दिया गया है एक आदेश दिया गया है जिस के द्वारा हम लोग बहुत सारे रैलियां निकाल रहे हैं पेड़ पौधों का वृक्षारोपण कर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारा उनको जागृत करने के लिए उनको सामान भी उपलब्ध करा रहे हैं जैसे कि आज कल हमारे शहर में जो बीज होते हैं बीज को हम लोग मिट्टी में मिट्टी की ऐसे गोल लोई बना के रखते हैं जिससे वो बीज ख़राब भी नहीं होता है और उसका काफ़ी दिनों तक काफ़ी दिनों बाद भी अगर हम उसको इस्तेमाल करें या किसी को दें तो आसानी से बाद में पौधा बन सकता है मतलब बीज ख़राब नहीं होता है तो इस तरह से काफ़ी पहल चल रहीं हैं पर क्योंकि इतना और पहल चलती हैं तो उसके साथ काफ़ी चुनौतियों का सामना भी हमें करना पड़ता है जैसे कि कई लोग विरोध करते हैं कि और कई लोग इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं वो यह ये सोचते हैं कि हमें इन सब का इन सबसे क्या ही लेना देना है तो और जो लोग हम से जलते हैं या हम से प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं उसके लिए उससे भी ये काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आती हैं पर अगर हम चुनौतियों पर ध्यान ना देके सफलताओं पे ध्यान दें तो हमें ये देखने मिलता है कि हम ने काफ़ी हद तक सफलताऍं प्राप्त करी हैं क्योंकि हम लोगों ने एक ऐसा भी है यह एक एक छोटी सी पहल है कि जैसे कि हमारे कोई भी अच्छे दिन हों जैसे कि यादगार दिन हो जैसे हमारा जन्मदिन हो या किसी की एनिवर्सिरी हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं एक छोटा सा पौधा लगाते हैं पौधा लगाते हैं उस पर ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कम से कम पेड़ कटें और अगर हम पेड़ काट भी रहे हैं तो उसका इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम पेड़ उगाऍं भी तो इस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं